हाँ हमारे करौली ज़िले में कुछ परम्परागत पूजाएं होती हैं जैसे कि महावीर जी का मेला होता है उस में श्री महावीर जी भगवान होते हैं उनकी पूजा होती है और पुष्कर जी का मेला है वह भी हमारे संस्कृति के तौर पर लगाया जाता है और हमारी केला माँ देवी है उसका दुर्गा पूजन भी किया जाता है और हमारे कुछ सांस्कृतिक त्याैहार हैं बड़े त्यौहार हैं तो उनको हम अच्छी तरह से मनाते हैं जैसे होली है दीपावली है रक्षाबंधन है और हमारे कई सांस्कृतिक त्यौहार हैं जिनको हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं